جی ہاں میں نے تیز رفتاری سے چلنے والے گیمنگ میں چیلینجز کا میں حصہ لیا ہے جو ریسنگ گیم ہوتی ہے اس کے اندر میں نے حصہ لیا ہے اور اس میں میرا تجربہ کافی اچھا تھا اس میں میری پوزیشن دوسری پوزیشن آئی تھی اور میں نے اس ریس کو جیت لیا تھا